म्हाराज भाई जी केह् हाल चाल ऐ बस यरो इद्धर गै आं आं अच्छा अर्जुन सुनारै दिया हट्टिया ओह् जेह्ड़ा केशू होंदा हा चलो आया भी अंऊ किन्ने बजे मिलचै भी अं आं दिक्खी लैने आं कन्नै हाल चाल पुच्छी लैगे थोह्ड़ा ठीक ऐ ओके